छात्रों को इस्कोलरसिप की व्यवस्था है जैसे यू पी इस्काली अगर छात्र यू पी में पढ़ रहा है तो यू पी सरकार जो है बच्चों को इस्कालरसिप देती है ये पढ़ाई के लिए व्यवस्था है लेकिन कभी कभी इस्कालरसिप्स आता है और कभी नहीं आता है और भी छात्र के लिए जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए मेधावी परीक्षाएं करवाई जाती है अगर छात्र उस में पास होता है तो उसे जो साल भर का होता है पढ़ाई उसे मुफ़्त में मिलता है बहुत सारे ऐसे इस्कीम हैं जिसका छात्र लाभ उठाते हैं